से जानुवारी नैरोजा जिनै थाम फ्रेब्रुवारी नैरोजा जिब्रै बा फ्रेब्रुवारी नैरोजा जिद' स्नि आगष्ट' नैजोरा जिडाइन जि अक्ट'बर नैरोजा नैजिनै